आं गोदो बलखौ गेलेयोमोनब्लाबो जोंनि गोदोनि बल गेलेनाया आगोलावनो नारें फिथायखौसो जों गेलेयोमोन ओमफ्राय नारें फिथायखौ मानो गेलेनांगौ जायो होनबा बै समाव फुटबल फिसाखौनो जों बायनो जेबो रां गरसेबो मोनामोन बेनिखायनो बे नारेंखौनो जों बारियाव खावना लायनानै गेलेला बायोमोन बेनि उनाव देरबोबाथाय आरो बै फुटसामब्रा बलखौ गेलेयोमोन नाथाय गेलेब्लाबो गोदोनिया बै फुटबला नै दानि बायदि फुटबल नङामोन खुगा सुथेलायनाय ओरैहाय फाम होलायनाय बिदिमोन नै दानिया खुगा गैलायि अट'मेटिक बल दानि बलफोरा गेलेनो मोजां नाङो जेबो दुखु मोना जोबाबो मोदोमफोराव नांबाबो बेनिखायनो बि खेलाखौ जों गेलेयोमोन नाथाय नै दा बे समा गैला नै दा गुबुन गुबुन खेलाफ्रा नेम बायदि सिनाफ्रा गुबुन गुबुन जालांबाय दानिया आरो फोरोंग्रा मास्टार लालायो गेलेनायावबाबो फिल्डावबाबो थिक बिदिसो दानिया खेला धुलाफोरा खारो बे जों बिदियैनो गेलेयोमोन खेलाफोरखौ गोदो